जियां तुसें बोलेआ कि असें कियां कियां फोटोग्राफी खिच्चनी चाही दी कियां मेरे फोटोग्राफी दा शौंक किध्दरा दा आया पैह्लैं में निक्की होंदी ही ते निक्के होंदे मतलव कुसै कोल बी फोन नी होंदा अज्ज कल दिक्खो जने खने बच्चे गी फोन दित्ते दा होंदा साढ़े मां प्यो ते लेकिन साढ़े टैम पर इन्ना है नेईं हा कि फोन बी होनां जां केह् ऐ केह् नि ते उस बेल्ले केह् हा कि फोन नी होंदा हा साढ़े कोल ते स्हानू पता नेंई ही कि फोटो केह् होंदी केह् नेंईं अस निक्के होंदे हे साढ़े मां प्यो तेल लाईयै खिच्चियै गुत्तां करी ओड़नियां बालें दियां ते बठाई ओड़नां कैमरे अग्गें ओह् जेह्के लोग पैह्लें बाह्र जंदे हे फोटो खचान फोटो बूथ होदे हे पैह्लें ते साढ़े मां प्यो उध्दर लेई जंदे हे फोटो खचानें गी ते जिसलै उत्थें फोटो खचानें गी लेई जाना असैं बी बेही जाने भाई चाएं चाएं पला कैमरा बड्डा ऐ फ्लैश ऑन होंदी ही नोहाड़ी सामनें लाईट आई जंदी असें चाएं चाएं बेही जाना फोटो खचान ते उस बेल्ले साढ़े बास्ते उऐ बड़ा हा साढ़े बास्ते केह् हा कि इयां लगदा हा जियां केह् चीज़ ऐ साढ़े आसमान परा थल्ले आई गेदी अस किस्मत आह्ले आं जेह्ड़े फोटो खचा ने अस उस बेल्लै टैम उप्पर अस इयै सोचदे हे लेकिन जियां जियां हून टैम निकलेआ पता लग्गेआ स्हानू बी समझ आया अस थोह्ड़े बड्डे होईये कि नेंई यार असेंगी बड़ियां चीज़ां जेह्ड़ियां इंप्रूव होई सकदियां न पैह्ले कोला दा बेह्तर होई सकदियां न हून पैह्लें बेल्ले केह् हा कि रीलें आह्ले कैमरे चलदे हे रीलें आह्ले कैमरे चलदे हे ते उंदे बिच्च केह् होंदा हा कि फोटो खचानें रीलां आहनियां फंडदे हे लोग ते फ्ही ओह्दे बिच्च सामनें रीलां लब्भदियां हां केंई लोग रीलां अपनें घर संभालियैं रखदे हे ओह् काली जेही होंदी ना पट्टी जेही रील आह्ली ओह् फंडी फंडी लोग घर लेआंदे हे अपनें संभालियै रखदे हे कि एह् याद ऐ इक अस इध्दर गेदे हे उध्दर गेदे हे केंई लोग फोटो बूथ होंदे उध्दर जंदे बक्खरे बक्खरे सीनरियां कुते पतनीटॉप दी लाई ओड़ी कुते फुल्ले फल्लेे आह्ली लाई ओड़ी बगीचे आह्ली लाई ओड़ी कुदै पार्क आह्ली लाई ओड़ी ते मतलव उस हिसाबे कन्नैं फोटोआं खिच्चे दे हे ते इयां लगदा हा कि बंदा उत्थें गै पुज्जी दा मतलव सोचनें आह्ली गल्ल ऐ बंगे नै बी केह् चीज बनाई ऐ लेकिन जियां में हून अपनां सनां नी मिगी कुत्थुआं दा शौंक आया में जियां बड्डी होंदी गेआ करोना हैा करोना च फोन थ्होया जिसलै फोन थ्होया ते ओह् फोन चलाना बी होंदा ओह् फोन चलाया दिक्खेआ केह् हीसाब कताब ऐ फोन दा नमीं नमीं चीज़ें दा पता लग्गेआ ते मेरी इक बड्डी भैन ऐ ओह्दा होया ब्याह् ते जिसलै ब्याह् होया ते अस घूमन शूमन जंदे हे जिसलै घूमन जाना अपनीं फोटो खचानें दा सारें गी शौंक होंदा मिगी हा कि में ओह्दी खिच्चां मे आक्खनां महां तूं इयां पोज़ बना इयां खड़ो ते मतलव उसी आक्खनां इयां चल उआं चल ते नोहाड़ियां वीडियो बनानियां नोहाड़ियां फोटोआं खिच्चनियां सब कुश करनां ते ओह् करदे करदे केह् होआ कि मिगी गै चा आइआ कि नेंई यार फोटोआं खिच्चनां बी इक कला ऐ इक टैलेंट ऐ ते मिगी बी करनां चाही दा जियां जियां करदे गे जियां जियां चले ते हून मिगी पैशन आईया करदे कि हून मिगी त्रै चार साल होईये करदे कि हून फोटो खिच्चनां जेह्का चंगी गल्ल ऐ बुरी बी नी ऐ इक हिसाबे कन्नैं मेरे आस्ते स्हेई चीज़ ऐ मेरे बास्तै कि में अगर अग्गैं अपनां फ्यूचर बनानां चांह ते ओह् बी बनाई सकनी आं ते उस हिसाबे कन्नैं ऐ हून जिसले केह् बोलदे इसी जिसले अपनें पैह्लें पैह्लें होंदे हे पैह्लें केह् होंदा हा कि रीलें आह्ले कैमरे जियां में सनाया रीलें आह्ले कैमरे जिसले होंदे हे हून बाद च ओह् आईये बड्डे बड्डे नियान दे केह्ड़े होंदे ओह् इक दो होंदे नांऽ बी नी पता मिगी पर इक दो होंदे न ओह् कैमरे आए जिसले ते ओह्दे बिच्च केह् होया कि बच्चे बच्चे पिक्सल लग्गिये कैमरे अज्ज कल जनें खनें कोल होंदा बैसे ते केंई केंई कोल नेंई बी होंदा ते लोग ओह्दे च फोटोआं खचांदे हे केह् होंदा कि फोटो खिच्चियै प्रिंट होंदा पेज़ उप्पर पेज़ उप्पर कड्डियै इयां हत्थे चे आई जंदी पेज़ उप्पर केंईं इयां करी लैंदे केंई कैमरे च खिच्चियै लेी लैंदे कोई फेसबुक कोई इंस्टाग्राम कुदै बी पाना चाह्न ते ओह् उध्दर पांदे न दस्सनें आस्तै के हां भाई एह् ऐ असें फोटो खचाई दी अस इध्दर गेदे हे मतलव इक फोटो जेह्ड़ा ऐ ओह् इक तरीका ऐ इक लोकें गी दस्सनें दा जियां तुस स्टेटस उप्पर पांदे केईं लोग फोटोआं चाढ़दे कि अस भाई इद्धर गेदे हे फलानी लोकेशन पाई ओड़दे फलानी जगाह् गेदे हे ते ओह् केह् ऐ कि ओह् बी इक दिखावा ऐ पर है केह् ऐ उनैं याद बास्तै अपनी इक फोटो रक्खी दी लोकें गी दस्सा दे हां अस इध्दर गेदे हे इद्दर असैं फोटो खचाई एह् कीता बो कीता ते इक फोटो केह्ड़ा तरीका ऐ वीडियो बनाईयै रखदे केईं लोग अज्ज कल सनैपचैट चलेदे भाई सनैपचैट केह् ऐ तुस जित्थै जाओ फोटो खिच्चो वीडियो बनाओ ते लोकें गी दिखाई ओड़ो ओह् केह् ऐ ओह् इक दिखावा ऐ इक तरीका गै कि सारें गी दस्सा ने तुस कि में इद्द ऐं में एह् करा नी इक हिसाबे दी याद बी ऐ कि तुस इध्दर हे पैह्ले साल इद्दर इस साल इध्दर हे घूमा दे हे अज्ज अस इध्दर बैठे दे ते मतलव कि ओह् इक तरीका ऐ साढ़ा साह्नू दस्सनें दा केह् ऐ केह् नेंईं ते बस